پٹنہ گئی تھی پٹنہ میں ایگزام دینے گئے تھے ٹرین سے گئے تھے بہت ساری لڑکی تھی میرے بھائی تھے اور میری فرینڈ سب تھی وہاں جا کے ایگزام دیے ایگزام دے کر گھومنے گئے تھے چڑیا گھر گھومنے چڑیا گھر میں بڑے بڑے جانور تھے اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت جانور تھی اور وہاں گھومنے کے بعد ہم لوگ سب بھائی بہن دوست اور جتنے بھی تھے سب ہوٹل آئے ہوٹل میں کھانا کھائے کھانا کھانے کے بعد پھر اسٹیسن گئے اسٹیسن گئے گا اسٹیسن گئے ٹرین پہ بیٹھے ٹرین پہ بھی بہت ہی اچھی اچھی آدمی تھی اور بھیڑ بہت ہی زیادہ تھی بھیڑ بہت ہی زیادہ تھی بہت ہی زیادہ بھیڑ کے خاطر کارن ہم لوگوں کو بہت ہی اچھی لگ رہی تھی بہت ہی مزے آ رہے تھے بہت ہی بہت ہی مزے آ رہے تھے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اس لیے ہم لوگ گھومنے میں بہت دلچسپ رکھتے ہیں اور میرے بھائی اور میری بہن اور سب وہ گئی تھی اور میں گئی تھی ایگزام دینے اور میری دوست اور بھی تھی میرے بھائی بھی تھے جس کے ساتھ ہم لوگ ایگزام بہت ہی اچھے سے دیے اور ساپنگ بھی مال اور بھی گئے تھے پٹنہ مال گئے تھے اور چڑیا گھر گئے اور پاڑک گئے بہت ہی اچھی اچھی جگہ پہ گئے